हमको फ़ोन खरीदना था नमस्कार हमको फो खरीदना है कोन कोन सा आपके पास कोन हमको सैमसन्ग में गैलेक्सी का लेना है अच्छा उसमें क्या फंक्सन वगैरह सब है अच्छा और फ़ोन सबसे अच्छा कोन मोबाईल है आपके पास

और कौन नया मोबाईल है लेकिन हमको लेना है समसन्ग का गैलेक्सी हाँ अच्छा ना है सोलह हज़ार पड़ेगा बहुत ज़्यादा बोलते हैं बहुत हैं यह भी समसन्ग समसन्ग का छोटा वाला का कितना पैसा पड़ेगा अच्छा समसन्ग का हमको चार गो फ़ोन लेना है एक सही सेट बताइएगा तब ना आवेंगे अच्छा फाइनान्स भी करते हैं क्या फाइनान्स भी करते हैं फाइनान्स सुविधा है डाउन पेमेन्ट कितना लगता है दू हजा किस्ता किश्त कितना दिन का होगा छः महीने का एक बार में केगो फ़ोन दे दीजिएगा एक बार में कितना फ़ोन दीजिएगा कै गो एक आई डी पर एक मिलेगा की दो एक आइ डी पर एक ही मिलेगा अच्छा त उसके लिए तो हमकों चार आई डी चाहिए चार गो फ़ोन लेंगे तो